हा मां भॻिवानु राम जी हिकड़ी तस्वीर ठाही हुई ॾाढी सुठी ठही हुई सभिनी एतिरी तारीफ़ कई ऐं वास्तव में ईअं लॻे पियो जीअं भॻिवानु राम उन में विराजमान आहिनि ऐं मूंखे लॻे थो उन्हनि जे आशीर्वाद सां ई राम जे आशीर्वाद सां ई मां ई सभु ठाहे सघियसि त माण्हुनि खे सभिनी खे आड़े में पाड़े में सभिनी खे एतिरी पसंदि आई वरी मां उन्हनि मां प्रोफेशनल आहियां जे मां सभिनी खे ठाहे ॾिया मां शौक़ीअ ठाही हुई पंहिंजे लाइ बसि ईअं पंहिंजे शौक़ सां त इन करे मां उन खे पंहिंजे मंदिर में रखी ऐं एतरी सु सुठी ठही हुई जो मां चई नथी सघा सभिनी ॾाढी मुंहिंजी तारीफ़ कई बसि इहे ई